सिंधी भाषा पश्चमी हिसे ऐं ख़ासि करे सिंधु प्रांत में ॻाल्हाइणु वारी हिकु ख़ासि भाषा आहे हीअ सिंधी हिंदुनि जी मातृभाषा आहे गुजरात जे कच्छ ज़िले में सिंधी ॿोली में घणो ॻाल्हायो वेंदो आहे हुते हिन भाषा खे कच्छी भाषा बि चइबो आहे घणई विद्वाननि जो चवणु आहे त सिंधी भाषा संस्कृति भाषा सां घणई हद ताईं मिलंदी झुलंदी आहे सिंधी जो लॻभॻि सतरि प्रतिशत शब्द संस्कृति मूल जा आहिनि पाकिस्तान में सिंधी भाषा खे अर्बी लिपीअ में लिखियो वेंदो आहे पर भारत में देवनागिरी ऐं अर्बी ॿिन्ही लिपियुनि में लिखियो वेंदो आहे सिंधी भाषा ॿियनि भाषाऊं खां तमामु अलॻि आहे हिन सिंधी भाषा खे मिठिड़ी ॿोली बि चइबो आहे असांजी सिंधी भाषा में हिकु अलॻि ई मिठास आहे सिंधी माण्हू पंहिंजी सिंधी भाषा ज़रिए परावनि खे बि मिट मिंटनि में पंहिंजो बणाए था सघनि सिंधी जे मूंहं ते सदाईं हिकु मुश्क रहंदी आहे ॿियनि भाषाऊं में हिकु पंहिंजी पंहिंजी कमी नज़रु ईंदी आहे पर सिंधीअ में अहिड़ो कुझु बि न आहे